یو ٹیوب پر میں جس چینل کو دیکھتا ہوں کھانے بنانے کی ترکیبات جس میں میں دیکھتا ہوں وہ چینل شیف رنویر برار کا ہے اور یہ مجھے چینل اب بہت کچھ سکھاتا ہے مجھے بہت پسند ہے اس چینل میں جو بھائی یہ سکھاتے ہیں کھانا کس ہر طرح کی ریسپی کھانے کی بتاتے ہیں چاہے وہ پنیر ہو چاہے وہ بٹر ٹکا ہو چاہے چکن ٹکا ہو چاہے بریانی ہو اور ان سے میں نے کافی کھانا بنانے سیکھے ہیں جیسے بریانی چکن مراد آبادی بریانی چکن فرائی اور اس کے بعد پنیر شاہی پنیر یہ اس طرح کے کھانے جو ان کے چینل سے میں نے سیکھے ہیں اور مجھے ان کا کھانا بنانے کا طریقہ بہت پسند آتا ہے اور مجھے پسند اس لیے آتا ہے کیونکہ ان کا جو بنا بنانے کا طریقہ اور ریسپی کو بتانے کا طریقہ وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور میں ان کے چینل پر ساری ویڈیوز دیکھتا ہوں اور خود کھانا بنانا سیکھتا ہوں اور میں نے بہت سارے کھانے ان کی ویڈیو کو دیکھ کر بنانا سیکھے ہیں اور یہ مجھے بہت پسند ہے